असां जॾहिं नदीअ तलाउ में वेंदा आहियूं हुते ॾाढो ध्यान सां असांखे वेंदा आहियूं इन करे जो हुते फिसल बि ॾाढी हूंदी आहे त असांखे त पेर उते फिसल वारी जॻहि ते रखणी न खपे त मतां फिसली करे किरी पऊं हिन करे असांखे ॾाढो ध्यान सां हलणो पवंदो आहे ऐं पासल वासल खां बीहंदा आहियूं तरंदा आहियूं हुते विच ते सफ़ा वञनि न खपे ऐं पाणी ईअं गहरो हूंदो आहे ॾाढो ऐं अचानक हीअं हुशल ॾे त असां भई तरी सघूं था उन में जीअं परते वञी किरी बि सघूं था जीअं उछल ऐं पाणी ईंदी आहे हिकदमि सां ॾाढी ईंदी आहे इन करे ध्यान सां असांखे हुते तरणु खपे ऐं जेॾीमहिल हवा तूफान अचे थो त ओॾीमहिल त असांखे वञण ई न खपे पासण खां जीअं चेनियूं थम्बा सभु लॻल हूंदा आहिनि उन खे उते पकड़े पकड़े उते बीह सघूं था असां